की अहाँ कहियो तकनीक आओर बाहरी दुनिआसँ जुड़ाव टूटैके इरादासँ यात्रा केने छी हँ हम हमर अहाँ जे छियै तकनीकसँ मतलब दूर होइ खातिर इरादा कयले छियै जैसे मतलब मोबाइलसँ जे छै दूरी बनल रहए से खातिर जे छै हम यात्रा करैल छी जैसे आओर छी तऽ वहाँ कतए गेलहुँ आओर अनुभव कयने छियै हम जे छियै सिक्किम गेल छलियै आओर वहाँपर जे छलै बहुत बढ़िआँ मतलब जगह छलै आओर घुमै खातिर बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ अच्छा अच्छा जगह छलै आओर वहाँपरी मतलब सबगोटे जे छै मतलब बिना मोबाइलके घुमै छलै आओर वहाँपरी जे छै घुमैके बहुत सारा मतलब साधन छलै सबकोइ मोबाइलसँ दूर रहै मतलब सब आपसमे बातचीत करै छलै सबकोइ घुमै छलै लोग बताबै छलै की यहाँ पर ऐसन छै वहाँ वैसन छै आर घुमै छलिया सबगोटा एकसाथ आरो बैठे छलिया कहिं कहिं बैठके जगह जगह आराम करै छलिया जाइसँ बहुत सारा जगह छलै कोइ कोइ पार्क छलै जैसे म्यूजियम छलै सबजगह मतलब घुमै छलियै वहाँ सिक्किममे जे छै बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ जगह छै जैसे नार्थ सिक्किम छै साउथ सिक्किम छै वहाँ गेलाके बाद मतलब बहुत अच्छा लगलै वहाँके अनुभव जे छै बहुत बढ़िआँ रहलै आओर वहाँ जायलाके बाद लगलै की नहि सहीमे मतलब तकनिकी दुनिया जे छै बाहर रहना चाही आओर दुनियासँ जे छै मतलब जुड़ना चाही आओर दुनिया के जे छै मतलब जानकारी जे छै ईकठ्ठा करना चाही लोगोके जानकारी रहना चाही मतलब कही गेलिया तऽ ओकर जानकारी रहना चाही ने की हँ वहाँ गेलियै घूमना छियै वहाँ की छलै ओकराबाद अएलियै सबगोटेके मतलब बतेलियै की वहाँपरी की ई छलै उ छलै मतलब भारतवर्षके बहुत चीज मतलब छै वहाँपर जैसे गाँधी जीके स्मृति छै वहाँपर बहुत सारा चीज छै वहाँपर तऽ लोकसँ शायद जुड़ै खातिर सबगोटे जे छै वहाँपर गेलियै वहाँ घूम फिरके मतलब अच्छा रहलै वहाँसे आओर बहुत अच्छा लगलै की सबसँ बरकी बात छै की वहाँपर सबगोटे जे छै मोबाइलसँ जे छै दूर रहै आओर तकनिकी मतलब जेतना भी साधन छै ओकरासँ दूर रहै आओर बाहरी दुनिआसँ लोग जुड़ैसँ खातिर लोकके घूरना चाही आओर मतलब अच्छा अनुभव छै